ہیلو السّلام علیکم آ جی مجھے آپ جیومیٹری شاپ سے بات سوری اسٹیشنری سے بات کر رہی ہے جی جی جی آ مجھے نا وہ جیومیٹری ٹول چاہیے تھا تو وہ مل سکتا ہے جی آپ کی شاپ کہاں پر ہوگی اچھا اچھا آ تو مجھے میں نے آپ کی شاپ کا بہت سُنا تھا کہ آپ کے یہاں جو چیزیں ہوتی ہیں مطلب صحیح رینج میں اور سَستی مل جاتی ہیں تو اِس لیے میں نے کال کیا آپ کو تو مجھے اپنی پوری کلاس کے لیے چاہیے تھا دراصل جیومیٹری ٹول سب نے مجھے ہی جمع کر کے اکھٹے کر کے دے دیا کہ آپ لے آنا تو آپ مجھے بتا دیجیے مجھے کم سے کم تیس چاہیے تو اُس کا پرائز جی پرائز بتا دیجیے مجھے ہاں ہاں مجھے جی مجھے ایک جیومیٹری باکس بنا کے آپ کو دینا ہے مطلب جیومیٹری کے اندر آپ ٹولس جی جی جی اچھا اچھا اچھا تو مجھے وہی تیس جیومیٹری بنوانی ہے جی جیومیٹری ٹولس کو لے کر اور جی جی اُس میں کم کر دیجیےگا تھوڑا ہاں اور کب تک مل جائے گی

جی جی جی جی اور مجھے یہ پوچھنا تھا کہ آپ کے پاس اے فور سائز شیٹ تو ہوں گی وہ کلر کلرفل میں چاہیے مجھے کم سے کم چار کلر چاہیے ریڈ چاہیے یلو چاہیے گرین اینڈ بلیک اچھا اچھا تو وہ ایک پیکٹ کتنے کا پڑے گا اچھا اچھا تیس کا ہے چلیے

ٹھیک ہے مجھے پانچ پیکٹ اُس کے چاہیے نہیں نہیں بس اتنا ہی اِس کا ٹوٹل کر کے مجھے بل بتا دیجیے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی اوکے تھینک یو تھینک یو ویلکم